तंत्रज्ञान जिणेचो एक भागच जावन गेला तंत्रज्ञानान मनशाचें जिवितांत व्हड बदल घडोवन हाडला स्मार्टफोन हो तर आयच्या काळाची गरजच जाला इंटरनॅट ही शिक्षकांक किंवां विद्यार्थ्यांक जावं हेर समाजाक किंवां हेर मनशाक खूब गरजेचें थारलां खूब आदार दिता जशी पयली लायनिची लायनी लागताल्यो की कसली टिकीट बुकींग करपाक किंवां हॉटेलांत वचून रावपाक बँका वतली जाल्यार बँकाचें काम करतली जाल्यार बँकान लायनिची लायनी उबी रावची पडटालीं वराचीं वरां उडोवपा पडटालें आता तशें ना आमी घरा कडेन बशिल्लें कडेन स्मार्टफोनाचो वापर करून टिकिटी बूक करपा शकतात हॉटेल्साचें रूम बूक करपाक शकतात बँकीन आमी पयशें ट्रान्स्फर करपाक शकतात किंवां कसलो पेमेंट करपाक शकतात तें भायर सगल्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार शॉपींग आमी तरतराचें एप्स वापरून ऑनलायन शॉपींग करतात आनी आमकां जाय तें सामन आमी घरा कडेन मागोवन घेतात हाची आम आमच्या भुरग्यांक तशें आमकां बायलांक दादल्यांक खूब गरज जाला आनीक अशें तरेन तंत्रज्ञान किंवां स्मार्टफोन मोबायल आमकां आज काल जिणेंत खूब गरजेचो थारला